جی ہلو جی السلام علیکم سر جی سر تحصین لانبہ ٹرانسپوٹ کمپنی سے آپ بات کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے سر اوکے سر مجھے یہ بتانا تھا کہ میں نے آپ کے کسی ڈرائیور کو کال کیا اور وہ ٹیکسی لے کر آئے میں یہاں جی جی سر میں موہن نگر تھا اور مجھے انٹرنیسنل اییئرپوٹ پہ جانا تھا ٹرمنل تھری پر سر جی سر تو سر پتا نہیں ایک تو آپ کا ڈرائیور بالکل ہی نکھٹو اور سست ڈرائیور تھا اور ٹریفک وغیرہ بھی اتنا کچھ خاص نہیں تھا ٹھیک ٹھاک راستہ تھا اور اس نے لا کر کے مجھے دو گھنٹے میں چھوڑا ہے سر جہاں مشکل سے چالیس منٹ کا سفر ہے جی سر وہ پیمنٹ پہ زبردستی کر رہے ہیں کیوںکہ میں نے پیمنٹ پے نہیں کیا اب میرا دیکھیے سر پلین چھوٹ گیا مجھے جانا تھا ایمرجنسی میری میٹنگ تھی دبئی میں اور اب میرا اتنا نقصان ہوا ہے سر نہیں نہیں سر میں نے ڈرائیور کوئی پیمنٹ نہیں دیا اور نہ ہی میں دوں گا کیوںکہ سر مجھے ہاں جی سر اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے نہیں نہیں سر میں بالکل بھی ففٹی پرسینٹ بھی نہیں دوں گا میرا آپ دیکھیے کتنا نقصان میرا ہوا ہے اسی لیے جی سر آپ تو دیکھیے سر میں میرا نقصان ہو گیا مجھے جانا تھا دبئی میری میٹنگ تھی اور آپ کے ڈرائیور بالکل نا اہل ہیں آپ تھوڑا انہیں جی جی آپ انہیں سخت کیجیئے آپ ایسے کیسے لوگوں کا نقصان کرا سکتے ہیں سر جی نہیں سر بالکل نہیں نہیں ہو پائے گا سر کوئی بھی پرسینٹیج نہیں ہو پائے گا نہیں سر میں نہیں دوں گا جی جی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ میں جی جی میں نہیں دوں گا سر تھینک یو سر سوری سر میں نہیں دوں گا اوکے